जूनागढ़ जिले जे अंदरि भई तालीमु प्रापत करण लाइ घणेई सुठा जेके इंस्टिट्यूट आहिनि जीअं त कॉलेजूं चई सघूं था या त हिते जूनागढ़ जूं जेकियूं ख़ासि उपलब्धियूं आहे जेको भई चई सघूं त असां वटि हिक एगरी कल कॉलेज आहे एगरीकल्चर कॉलेज खेतीबाड़ी ये मथां हो कॉलेज आहे जेको हिंदुस्तान में जेके पंज या ॾह कॉलेजूं आहिनि हुननि मां हिकु हिते कॉलेज अथव त हुन एगरीकल्चर कॉलेज जे अंदरि जेके ॿार कीअं खेती कजे कीअं उतपादन वधाइजे भई वध में वधि खेतीअ जो कीअं लाभ वठी करे मैक्सिमम वधारे में वधारे असां उन हुन मां अनाज प्रापत कयूं उनजे उन कॉलेज जे अंदरि एतिरी माइती सुठे नमूने ॾिनी वेंदी आहे ऐं हिन कॉलेज जे अंदरि हिक ख़ासि महत्व जी ॻाल्हि आहे त जेके ॿार अचनि था ऐं उन्हनि ॿारनि खे जेको प्रोपर नमूने सही नमूने जेको उन्हनि खे तालीमु ॾिनी वञे थी ऐं उन्हनि खे जेकी प्रॉपर जेको रस्तो ॾेखारे सही रस्तो ॾेखारे वञे थो जंहिंजे अनुसार हुनजा हुनजे करे असांजे ॿार जेके इन एगरीकल्चर कॉलेज जा विद्यार्थी आहिनि उन्हनि खे जेके क भई कॉलेज जे अंदरि या ॿियनि जेके आहिनि सरकारी खाता डिपाटमेंट आहिनि उन्हनि जे अंदरि बि उन्हनि खे जॉब मिली थी या नौकिरी मिली थी वञे त एगरीकल्चर कॉलेज जेके जूनागढ़ जे अंदरि आहे हिकु असांजो एक्स्ट्राऑडिनरी मिसाल चई सघूं था ऐं ॿिया बि जूनागढ़ में घणियूं असां वटि कॉलेजूं संस्थाऊं आहिनि जेकी भई शिक्षा जेके पाण तालीम चऊं था उन ते कमु कंदियूं आहिनि जीअं त असां वटि जूनो भाउदीन कॉलेज आहे जंहिंमें साइंस ऐं आट्स जी माना ग्रैजुएशन लेवल ते हाणे मास्टर डिग्री ताईं हुते हुननि खे ॾींदा आहिनि तंहिंखां पोइ हुते असांजे जूनागढ़ में इंजिनियरिंग कॉलेज आहे तंहिंखां पोइ हीअंर बी एम एस जेकी मेडीकल कालेज चएबी आहे जेका आर्यूवेदिक कालेज उहो बि आहे आई टी आई कालेज बि आहे अहिड़ी घणियूं कुझु कालेजूं आहिनि संथाऊं आहिनि जेके असांजे जुनागढ़ जे बा अंदरि हे पंहिंजी शिक्षा ॾेयन था त ॿी जेके स ख़ासि जेकी त जूनागढ़ जे अंदरि जेकी सुठे नमूने जेकी हले पइ थी ॻाल्हि त हिते दे कॉलेज या दे स्कूल बि आहिनि जिते ॿार सुबुह जो हुते वञे ऐं हुते वञी श शाम ताईं हुते रहे ऐं पोइ हुतां खां सॼो पंहिंजी तालीमु वठी करे अचे पोइ घर में हुनखे को होमवर्क जो बोदरेशन नथो रहे हुनजे मथां भार नथो रहे जेके ॿार घर अची करे होमवर्क कंदा हुआ ऐं ॿार जेके भई जेकी रांदि करण जी जेको समय आहे ॿारनि जो हुन समय ख़ाली होमवर्क जे पुठियां वेंदो उननि खे ध्यानु में रखी जेकी नई पॉलिसी जेकी गवरमेंट जी आहे भई ॿार खे बॉदरेशन घटि ॾिनो वञे ऐं उनखे छा आहे माना तालीम सुठे नमूने उन प्र उन रीति उनजे माना सम्झो कनेअक्टिंग जीअं चऊं पाण हिते घणेई स्कूलूं पलनि थियूं जेके असांजे जूनागढ़ जा हिकु मिसाल आहे तेरे नमूने जूनागढ़ जे अंदरि असांजी सुठियूं कॉलेजियूं आहिनि सुठी संस्थाऊं आहिनि ऐं सुठा इंस्टिट्यूट बि आहिनि जेके असांजे सराउंडिंग जेके असांजे जिले जे अंदरि जेके ॿार आहिनि उन ॿारनि खे सुठे नमूने तालीमु ॾिनी वञे थी जीअं जे फलस्वरूप छा थो थिए असांजा ॿार पढ़ी करे ऐं अॻिते वधनि था अहिड़ा घणा ई असां वटि एग्जाम्पल चओ या मिसाल आहिनि जेके पाण लिखण वञू त हिनमें पाण खे भई समय बि घटि पवंदो त अहिड़ा असांजा घणेई ॿार आहिनि जेके हे शिक्षण वठी करे भई वॾनि ओहदनि ते पहुता आहिनि ऐं समाज जे लाइ उपयोगी थिया आहिनि अहिड़ा हिते घणे नमूने माना इननि संस्थाऊं जे थ्रू ॿारनि खे सुठे नमूने पढ़ाई ॾिनी वञे थी ऐं तालीम ॾिनी वञे थी